औ हेल' औ औ नोंथाङा सोरमोन औ हेलौ औ बुं

औ आथसा औ आंबो थ' क'क्राझारनिनो आथसा जबाथ' आथसा अ औ औ आं फरेस्ट दिफारमेन्टाव मावनानै दं आं मावनाया जयेन लानाया टुथावजेन फरटिन निफ्रायनो मावदों दाबो फरेस्टार ग्रेड वानाव मावनानै दं अ' सिगां सिगां जोंबो आसाम सरखारनिफ्राइ रिख्रुइमेन्ट होदोंमोन ग्रेट वान फस्तआवहाय आङो बे इगजामखौहाय फास जानानै मोनदों आरो जोंनि कवालिफिखिसना ग्रेजुयेथनिमोन नालाय जायखिया बे इखजामखौ फास जानानै आं जयेन लादों मोन आरो टुथावजेन फरटिन नाव आसाम सरखारनिफ्राइ होदोंमोन नालाय रिख्रुइमेन्ट होनाया अब्लाबो आंना फसथिंआ माबा जोंनि दिस्थ्रिक्ट आवनो आरो क'क्राझारावनो ओमफ्राय आथसा औ जोंनि ग्रेड वाननि जोंनि फरेस्ट दिफारमेन्टाव ग्रेड अवान हिसाबै थ'ओंखार बावनांगौ दङ आरो अल आसाम बिदिनो थिनस'थासो फस्ट ओंखार बावनांगौ दङ ओमफ्राइ दाख्लैसो बावयैसो फरेस्ट बेटेलियन खौबो लाखांबायानो दुइहाजारथासो फस्ट ओमफ्राइ दा दानि सोलिफु माइथायनि जोबनाय हा लागै आसाम सरखारनिफ्रायनो सारकुलार होफिननो हागौ अ बे बेसिम सफैनायावथ' ओरैनो बुंनो थाङोब्ला थोंजोङै बे इखजामखौ फास जानानै मोनदों आं नाथाय खिन्थु बे इखजाम फास जानांगौ आसो गिदिर खोथा आरो गोबां आङो जेन'बा सेनट्रेलनि इखजामनि थाखाय फ्रिफियार खालाम दोंमोन सिटेटनि थाखायबो आङो गोबां फ्रिफियार खालाम दोंमोन आरो फेलबो जाबोदों आरो आं सिटेटनि इखजामाव बिदिनो दसबारसो सेनट्रेलनिआवबो बिदिनो खेमबासो उनावहाय आङो एसे मोजाङै नाजानानै आसामनि सोमोन्दै इण्डियाननि सोमोन्दै वर्ल्डनि सोमोन्दै मोजाङै फरायनायनानै बे इखजामखौ फोनांनो हादों आरो बे इखजामखौ टुथावजेन थारटिनाव जादोंमोन आमफ्राय जयेना आंना फरथिनाव मोन नालाय बे खिनिखौ

औ सिगाङाव नो नोङो आसामनि सोमोन्दै माखासे आसामनि गिदिर गिदिर गाइद दङ ना बेफोरखौ फोजोब नांगोन आर नेसनेल लेभेलनि इनटारनेसनेल लेभेलनिखौबो फरायनानै लाग्रो नांगोंन बिनि उनाव बे इखजामखौ फास खालाम गोरनांगोन आरो रिटेन इखजाम जोबनायनि उनावबो बाइभाबो लायो आजिखालि दा बाइभा टेसावबो उथ्रिनांगोन बेखिनियानो आरो औ होमबानो इजिलि बेव थाखा फैसानि गोनांथि गैया दाइरेख जयेन जानो हागोन आरो औ औ औ औ दे टेंकिउ